मूंखे मुंहिंजे वॾनि पुरखनि मुखे चांदीअ जा सिक्का तांबे जा सिक्का ऐं टुंग वारा सिक्का जमा करण लाइ ॾिनूं मां चई आने जा सिक्का अठाने जा सिक्का रुपए जा सिक्का ॿी रुपए जा सिक्का पंजे रुपए जा ऐं ॾह रुपए जा सिक्का जमा कंदो आहियां मां रुपए जा नोट ॿी रुपए जा नोट पंजे रुपए जा नोट ॾह रुपए जा नोट ऐं वीह रुपए जा नोट जमा कंदो आहियां त असां अॻियां अचणु वारी पीढ़ी खे ॾेखारे सघूं था भई असांजा पैसा पहिरियों हीअं वापरींदा हुआसीं